माथो रायज्लायहराब्रा

मा खबर अ बे जोंहालाय माइ आलाय बे रनजित माइब्रा जोसा रनजित माइब्रा जोसा बेखौल'सो गायखायोदा दस्रा दस्रा माइखौलाय आं बाबायलै दस्रा माइखौ गायनो बाबाय आंना बे रनजित जों माइब्रा जोसाल'खा दस्रा माइ माइसालिखौ गायोब्ला आया खम जायोलै महनथाम आ सय मन साथ मन ल' जायो सय मन साथ मन ल' जायो

रनजितआब्ला गैयाब्लाबो खमावनो दस मन जायोआरो आखायनो दस्रा माइखौ बाबाय आं नङाहोमब्ला

ए एसे जोसाखौ सारिबिगासो गायनाय जायो खरसा जानो आनथा इसे फानब्ला आवगायोदा महनसेयाव महननैनि दाम मोनोनालाय जोसाया औ ओ एखेलै ओं रनजित माइजों बे जोसा महनसे गायनायाव महनसे गायोब्ला बिदिनो थेर'मन सुइद'मन मोनोना महनसेयाव औ बिनि थाखाय एसे गायो आरो आं खरसा सालायनो थाखाय

एसे एनै गायनांगौलै माने खरसआव एसे ओंखारहोयो नालाय सयमन साथमन गायब्ला माबाबाबो जायोब्लाबो बिगायाव खरसाव महनसे फानब्लानो एसे खरस आवगायो आरो

बाहादुराबो मोजां बाहादुराबो आंबो गायदों गायनायालाय बाहादुरबो गायदों गायनाया आंना रनजित बाहादुर माइब्रा जोसा बेल' गायखायो आङो दस्रा माइखौ दस्रा माइखौ

ओमफ्राय नों माइआ मोनबाय ओमफ्राय दैआनो रानाखै हनै मैया सानसेल' जादों स्लुइस गेट बनद' खालायनाया दानो राना देर सबथा गाहाम नांगौ दै राननो दुब्लिया दुब्लिया देर सबथा नांखागौ गिसि हायाव हानानै दोनोब्ला मा जायो गाजा बेरो आरो देंखायाबो बांद्राय गोबाव दोनोब्ला दुरुङा जजोबो औ बेसे बेलथायनो नोंलाय खननैसोल' सो बेलथायगोन बे लामायाबो ओंखाराखैना औ हाहोनानै लाब गैया औ औ एसे गेजेर जादोंना मालायनि मालायनि हाया दस बिगा बारनानैसो आंना दस बिगाया नङाब्लालाय हाजायोमोन एसे उनाव हानोसै खामलायलाय दहाय फैदोंमोन औ खामलायालाय दहाय बांगालफोर मेरला फैदों फैजेनबायबो बांगालफ्रा खोनाबाय

फैहांबायलै दहाय मेरला सोंफैदों जोंनाव फन नाम्बार बिना फन नाम्बार बिनानै लांबाव लायबावबायसो मोनब्ला लेंहर होननानै गावसोरखौ लेंहरनांगौ जाहैबाय दा नाम्बार होलांजोबबावबाय नङाब्ला नागिरदावलाबायनांगौ जाहैयोना फन नाम्बार थायोब्ला लेंहरब्रबब्लानो जेला नांगौ एलानो मोनबायब्ला हाहो नांगौब्ला लेंहरब्रबब्लानो मोनबाय आरो औ ओ ओ ओ दोनसै